جلتی پر تیل چھڑکنا آگے دوڑ پیچھے دوڑ آپے سے باہر ہونا آنکھ کا تارہ ہونا آرزو خاک میں مل جانا آستین کا سانپ ہونا آٹھ آٹھ آنسو رونا باغ باغ ہونا ہکا بکا رہ جانا اللہ کو پیارا ہو جانا